हलो मां सोनी कंपनी ऐंड्रॉइड टी वी पर्चेस कयो आहे माना उन में ॿ चारि शयूं ॾाढियूं सुठियूं ॾिनल आहिनि फंक्शन जा बि थोरा सुठा ॾिनल आहिनि जीअं त पाण हुन में यूट्यूब ते कुझु बि सर्च करे हलाए सघंदा आहियूं कंप्युटर जो बि ॾिनल आ ऑप्शन हुन में पाण कंप्युटर जा बि कमु करे सघंदा आहियूं कीबोर्ड विझी करे हुन में कीबोर्ड जो बि पाण उपयोग करे सघंदा आहियूं हर शइ जी मना फैसिलिटी ॾिनल अथसि प्लस क्लीऐरिटी जाम सुठी अथसि ॿियनि कंपनीनि खां ऐं थोरो ॿिया बि फंक्शन ॿ टे एक्सट्रा ऑर्डिनरी ॾिनल अथसि साउंड सिस्टम बि ॾाढो बढ़िया ॾिनल अथसि हिन में मना ॿ टे ॻाल्हियूं आहिनि जेके सुठियूं आहिनि ऐं ऑनलाइन पाण कुझु बि हलाइण हुजे चेक करणो हुजे जीओ सिनेमा त पाण कुझु बि फैमिली प्रोग्राम ॾिसी सघंदा आहियूं कोई बि सीरियल हलाए सघंदा आहियो कुझु बि पाण खे झूनो प्रोग्राम ॾिसणो हुजे तारक मेहता या कोई बि ऐक्सट्रा सीरियल आहे त पाण सालु पुराणो सीरियल जो बि सर्च करे हुन में कढी करे हलाए सघंदा आहियूं ऐं क़रीबनि टे साल थिया आहिनि ऐं टीवीअ में अञा ताईं काई प्रॉब्लम न आई आहे मना ॾाढा सुठा फंक्शन ऐं ॾाढियूं सुठियूं फैसिलीटियूं अथसि मना हिन जे चइबो मना शइ हिकदमि ओके अथव इहा सोनी कंपनीअ जी ऐंड्रॉइड टी वी